नोंथाङा उबेराव गारिखौ बेसे गोबाव सालायखो बेनिफ्राय सालाखाथिसिम थांनो थाखाय बेसे सम नांगोन सालाखाथियाव थांनाय समाव लामायाव मोजांनो रेसटुरेन्टफोर दं नामा बेवहाय मा मा जाग्रा लोंग्रा मोनो नोंथाङा खिनथानो हागोन नामा